टेक्नोलोजीअ जो उपयोग कंदे समय घणेई माण्हुनि खे किन मुश्किलातुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे जीअं कि जीअं कि घणेई व्यव्हार कंदे समय बनाव वणिजंदा आहिनि जीअं पैसा ट्रांस्फर कया हुजनि त ॿिएं किथे ट्रांस्फर थी वेंदा आहिनि घणेई फ्रॉड बि केॾी महिल थी वेंदा आहिनि पाण सां ऐं जाम सारियूं मुश्किलूं बि ईंदियूं आहिनि टेक्नोलॉजी जो उपयोग कंदे समय